गोंयांत फॅमस क्राफ्ट्स म्हणटा ते बॅम्बू कार्विंग जावं सी शेला पासून वस्तू करप ह्यो अश्यो हांगा खूब फॅमस सुविनर्स हांगा व्हरपाक मेळटात आर्ट फोर्मस म्हणचे हांगा ट्रेडिशनल डान्सीस बीन जसो कट्ट्यांचो डांस मागीर कुणबी डांस अशे आसा फॅमस मागीर कावी पॅंटिंग म्हणून एक कला आसा जी आमकां खूब ओल्ड देवळांनीं आनी अशे ओल्ड चर्चीनीं पळोवपाक मेळटा जी आतां मातशी लोकांक जागृताय दिवपाक हॅल्प जाता आमचो कल्चर पयलींचो कसो आशिल्लो तो मागीर हांगा लोक घुमटां शामेळीं हीं अशीं वादकां करपाचो सुद्दा एक कला आसा लोकां कडेन